हमको हिंदी गाना सुनना हम बहुत पसंद करते हैं और जैसे कुमार सानू जी का हो गया उदित नारायण जी का हो गया और लता मंगेशकर जी का हो गया जो पुराने सिंगर हैं जो उनके गाने हैं जैसे आप किसी भी समय सुन सकते हैं जैसे आप कहीं घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं कुछ भी कर रहे हैं जैसे कि खेतों में काम कर रहे हैं तब आप लगा कर साउंड सुन सकते हैं उनका गाना और उनका गाना जैसे कोई पर्व है आप दीपावली पर ले लीजिए होली पर ले लिजिए और छठ पर ले लीजिए और मतलब ऐसे तमाम जो गाने हैं उनको उनका मतलब सुन सकते हैं आप और जैसे आप कहीं जा रहे हो या फिर या फिर बैठे हो खाली टाइम में तो सुनो उनका पुराने जो सॉंग हैं उसमे जो भाव है जो मतलब सब कुछ उनका मिल जाएगा आपको गाने में जो आप सुनना चाहते हैं उनका मतलब हर हर मौसम में हर समय में उनका गाना जो पुराने सिंगर हैं जो पुराने आर्टिस्ट हैं हर वो समय में गाते हैं हर वो उनका गाना बहुत ही अच्छा लगता है और लोग सुनते हैं उनको काफी काफी सुनते हैं उनको यहाँ पर पूरे अपने जैसे राष्ट्रीय पर गाना गए हुए हैं उसपर सुनते हैं इतना अच्छा अच्छा गीत गए हुए हैं ऐसे तमाम गीत वो गाए हैं जो लोगों को अच्छा लगता है हम लोग तो बहुत सुनते हैं अगर जैसे कोई गाना है कोई भी कोई भी सॉंग हो गया कोई भी गीत हो गया इन जो आपको सिंगर का नाम हम बताए हैं आप सुनिए आपको अच्छा लगेगा आप भी सुनिए और लोगों को सुनाइए जैसे ऐसे मतलब तमाम गीत हैं